पंखे का जो पाज़िटी रिव्यू है पंखा को जब हम चलाते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हवा मिलता है और जो टेबल फै़न का ये है कि मैं छोटा होता है तो हम लोग कहीं भी उसको ले जा सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं अपने सिड़ के सामने जो है किसी भी टेबल पे रख देते हैं तो वो जो है हमें अच्छा हवा देता है अगर और वो जो फै़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम वोल्टेज लेता है इलेक्ट्रीसिटी कम लेता है जिससे हमारा बिल बहुत कम आता है तो ये जो है उपयोग जो है ये पॉज़टिव रिव्यू है पंखे के